हमारे भदोही में सब से ज़्यादा उगाई जाने वाली फ़सल गेहूं और चावल है और गन्ना भी जो कि सब से ज़्यादा उगती है हमारे भदोही ज़िले में ज़्यादातर गेहूं और चावल की उगाई ज़्यादा है और खाना बनाने का उपयोग भी किया जाता है चावल गेहूं दाल और अन्य तरह की सब्ज़ियाँ जो कि मार्केट में भी मिलती है मार्केट में हम लोग हम लोग के इधर सब्ज़ियाँ नहीं मिलती है हरी सब्ज़ियाँ तो हम लोग मार्केट से ख़रीदते हैं मार्केट में भी सब्ज़ियाँ बढ़िया ही मिलती है हरी हरी ताज़ा ताज़ा जो कि फल भी सभी मिलता है ताज़ा फल और कई तरह के फल जैसे आम सेब अमरूद और अंगूर केले सब कुछ फल मिलते हैं हमारे बाज़ार में जो कि सब से अधिक अनाज बोए जाने वाले गेहूं और चावल ही है जो कि ज़्यादातर यहाँ यही उगाई जाती है जो कि हरी सब्ज़ियाँ बहुत ही कम उगाई जाती है हरी सब्ज़ियाँ ज़्यादातर दूसरे ही ज़िले से आती है और इस लिए हम लोग हरी सब्ज़ियाँ मार्केट से ख़रीदते हैं